साढ़ी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ पराने चिरा कोला गै अस अम्ब दा आचार पांदे आवा नै आचार पानै आस्तै बड़ा किश होंदा पैह्लें अस जन्ने होन्ने अम्बै दे बागै ई ओह्दे ई अस अम्ब लैने होने बोरी भरियै लकड़ी कन्नै खुंडी छुंडियै अस अम्ब लेने ई जन्ने होने ते इक्क बंदा थल्लै ते इक्क बंदा उप्पर चढ़दा ओह् तुआरदा थल्लै ते अम्ब दा थैला भरियै अस थल्ले लेई आने होने ते थल्ले अस पानी च अम्ब सुट्टियै धोइयै शैल करियै लूनै च पानी कन्नै धोने होने लुनै च पानी कन्नै धोइयै उनेंगी सुक्काने होने सुक्कानै दे बाद बी इक्क बंदा दरात कन्नै उनेंगी टुक्कदा टुक्कनै आस्तै बड़ा गै टाईम लगदा ताहियें अस थोह्ड़ा टाईम जादै लाइयै शैल करियै टुक्कियै टुक्कियै उनें ई परतियै सुक्कानै होने ते उंदी जेह्ड़ी गुली होंदी ओह् कड्ढना पौंदी ओह् कड्ढना जरूरी होंदा ताहियें अस ओह्दी गुली जरूर कड्ढने होने ओह्दे आस्तै इक्क बंदा अलग लग्गे दा होंदा ओह् टुक्कियै इक्क बोरू च पाने इस टोकरै ई भरने होने ते ओह् टुक्कियै असें ओह् इक्क मंजे उप्पर चादर पाइयै ते मंजे उप्पर ओह् सुट्टना होंदा ओह् सुट्टियै ओह्दे उप्पर ओह् सुक्की जंदा ते फिर उसी त्यार करना पौंदा ते ओह् सारा त्यार करने आस्तै अस सारें कोला पैह्लें त्राम्बड़ी लैने होने बड्डी ओह्दे च पैह्लें तेल लून खंड हल्दी बसार मर्च मेथरे एह् पाइयै मिक्स करना शैल करियै मिक्स करियै थोह्ड़े चिर उनेंगी मिक्स करना ते मिक्स करने आस्तै इक्क बंदा हत्थें ई तेल लाइयै उनेंगी मिक्स करदा ते मिक्स करियै शैल करियै उनेंगी गलाना पौंदा गलानै दे बाद च उनेंगी शैल करियै ल्हाइयै छड्डी देना ते छड्डियै रक्खी देना कपड़े कन्नै ते कपड़े दे बाद च ते अस इंया छड्डी ओड़ने होने ते छड्डने दे बाद च जेह्ड़ा ओह् खुश्बू अम्ब दा औंदी उंदे कोला ते अस उनेंगी डब्बै च पाइयै रक्खी ओड़ने होने डब्बे पाने दे रक्खने दे बाद च ओह् अगले साल त्यार होई जंदे आक्खदे जिन्ना पराना आचार होऐ उन्ना शैल होंदा ओह् ताहियें इक्क बारी पाये दा आचार दौ त्रै बारी कड्ढी लैंदा जियां अम्बां आचार पाने अस उआं गै निम्बु दा मूली दा गाजरें दा गोभी दा गरगलें दा टेऊऐं दा होर अलग अलग आचार पांदे रौह्ने अस एह् चीज़ पूरे साल होंदी रौहंदी साढ़े घरै आह्ले इस चीज़ै ई बड़े मायर ऐ ते ओह् अस आचार पांदे ऐ इक्क दौ म्हीनै आस्तै मूली दा सीज़न आंदा ते ओह् आचार पांदे आं सब्ज़ियें दा अलग अलग सब्ज़ियें दा ओह् आचार पांदे एह्दा जियां आचार पांदे इंया गै साढ़े पंजरका मशहूर ऐ कुसै गी बी गैस होई जा एसीडीटी होंदी जेह्ड़ी गैस होई जा कुछ होर होई जा कुसै गी सिरदर्द होऐ जां पेट दर्द होऐ ते उत्थं पंजरका पलांदे पंजरका बनानै दे अलग अलग तरीकै होंदे उत्थें अज्जकल ते रेडीमेड पंजरका थ्होंदा पर ओह् इन्ना कारीगर निं होंदा ते तां अज्जकल लोग साढ़े घरै दे जेह्ड़े थोह्ड़े बहोत इंग्रीडेंट होंदे ते उसदे कन्नै पंजरका बनांदे जेह्ड़े बड़े कारीगर होंदे ओह् गैस आस्तै जेह्ड़ी पेट च गड़बड़ी होंदी ओह्दे आस्तै एसीडीटी होंदी उनेंगी सिरदर्द होंदी उंदे आस्तै दिंदे सिर पीड़ होंदी ते जेह्ड़ी गैस होंदी ते ओह्दे आस्तै बड़े ई आंदे ओह् एह् निक्के निक्के एह् साढ़े जेह्ड़े देसी नुस्खे होंदे ओह् बड़े कम्म दे होंदे ते साढ़े घरै च कोई बी बमारी होऐ ते डॉक्टरै कोल ऐनी जंदे ऐ ओह् पैह्लें पंजरका पींदे ते जेह्ड़ी निक्की मुट्टी बमारी होऐ ओह् घर ई करदे लाज़ जियां कोई बमार होई जा जुकाम होई जा कुसै ई ते उसी दुद्द देहीं नेईं दिंदे मतलब जियां कोई होर चीज़ होऐ कोई बमार बुखार होई जा ते देसी नुस्खे पैह्लें त्यार होंदे ते अपने अपने एह् चीज़ां दिंदे